गर्मीके समयमे हमसभ शर शर्बत बनयली निम्बू विम्बुके चीनीके पीली ठण्डा पीली लस्सी बनयली आइ काल्हि लोक मिक्सी आ गेलै ओहिमे लोक आमके जूस भी बना कऽ पी सकैत छै आमके जूस अनारके जूस जे जे हइ अच्छा सभ बनबै बनबाके पिअल जाइत छै आओरो ठण्डा पीलक आओर चाय भी पियैत छै कॉफी चाय कॉफी आओर सत्तू सत्तुओ सत्तू आओर बहुत ऐसन ऐसन चीज रहैत छै गर्मीमे पियैवला होइत छै ईसभ लोक पियैत छै आम कच्चा आमके पका करि कऽ आओर निम्बू डालि कऽ निमक डाल करि कऽ कच्चो आमके जूस पियैत छै धूप लगैत छन्हि तऽ यही आओर